ब्रह्माण्ड मे जे छै ब्रह्माण्ड ग्रह जे छै यहाँ पर जे छै आओर कोई भी एहन जे छै ग्रह नहि छै जहाँ पर जे छै जीवन जे छै वहाँ पे पायल जाइ छै ब्रह्माण्ड मे एक मात्र पृथ्वी ग्रह छै जहाँ पर जे छै आ आ जीवन जे छै पायल जाइ छै अन्य जितना भी ग्रह छै वहाँ पर जे छै जीवन जे छै आ नहि पायल जाइ छै हलाँकि एखन जे छै ई जे छै रिसर्च चलि रहल छै आओर आ एकर परिणाम ई आयल छै कि ब्रह्माण्ड मे एहन कोई भी ग्रह नहि छै जहाँ पर जीवन छै जीवन के लियऽ छै मूल धातु जे छै जल भय गेले अग्नि भय गेले वायु भय गेले ई जे छै पर्याप्त मात्रा मे जे छै अहाँ सबके नहि अन्य ग्रह पर जे छै देखबह तैं लऽ कऽ जे छै आ अन्य ग्रह पर जे छे एकर जे छै कोई भी जे छै आ पर्याप्त मात्रा मे नहि छै तै लऽ कऽ जे छै अन्य ग्रह पर जे छै ब्रह्माण्ड मे जीवन नहि छै